दे आंथ' ओंख्रिखौथ' सङो संनायालाय ओमफ्राय नार्जिखौ अमा मेजेम नुबानो जानो लुबैयो साबसिन मोनो ओमफ्राय बे जै मेजेम मोनबाय ओमफाय नार्जि थाखायो आरो खारै थाखायो ना बेदरखौ एवथ्रोमनानै दोननानै खारै एसे होनानै ओमफ्राय नार्जिखौ गेब्लेहाबाय ओमफ्राय उनाव माबा मस्ला मस्लिखौ उनाव लासैनो होबाय बेखौ माबाखौ नार्जिखौ साग्लिखांनानै बेखौ संनानै ओमफ्राय गेब्लेबाथाय मोनबाय संबाय मस्ला मस्लिखौ उनाव होबाय सामब्राम गुफुर लाष्टाव देनानै होबानो गोथाव जायो आरो आं बे सङो संनायालाय ओमफाय बयबो बासियाखाय गेब्लेयो संबाथ' बयबो सेलायनानसो लांफैबावो न' खाथिनाबो गासिबो लुगैबावोसो ओमफ्राय बिदिनो मालाबाफोर मेवाइ मोनबा मेवाइ अनदला ओमफाय बेखौबो मोजां मोनो आरो आङो मेवाइखौ फिसा फिसा हानानै खारैजों एवग्रोनानै आरामनो अनदला उरबाय अनदला उरनायनि उनाव नाखौ एवनानै आलदा होसनदेरबाय आरो होसननानै ओमफाय आराम खारै होनानै मस्ला मस्लि होनानै गाव जोबजासे आराम खालामनानै होबाय आरो माबा बौला जानानै गोथाव जाबाथ' थुब थाब होनो नालाय बेखौनो बिदि जाबाथाय मोनबाय आरो मोननानै खांबाय बिदिनो जाहोबाय आर बिदिनो माबाफोर मोनबोबा अनदला संखांनायनि नार्जिफोरखौबो संबाबो आरो माबायो मा होनो बे नार्जि अनला सङो आर बिदिनो बेदरखौ मोनोबा खुमब्रा खुमब्रा जोगोनार बिदिनो मोनबा बेदरजों संनानै होयो बयबो संनायावलाय मोजां आरो ओमफ्राय मानसिफ्रा बिदिनो सोरनाबा संख्रि नाङो सोरनाबा संख्रि नाङा आंनिखौसो मोजां मोनो आरो जाग्राफ्राबो न'नि मानसियाबो बिदिनो संनानै होनाय खुमब्रा मोनबाबो बेदर लांबाय संनानै होयो बेनिफ्राय बिदिनो माबा मोनसे मैगं मोनबाबो बिदिनो आराम खालामनानै संनानै होयो आरो आं जेब्बो माबा खालामा बिस्थु खालामा बिदिनो सबाइ साम' मोनबाबो बिदिनो संबाय संनानै जाहोबाय दाननानै आराम सबाइयाव खारै एसे होनांगौ आरो होनबासो रुयो नालाय थावखौ माबाखो साम'खौ एवबाय उनाव सबाइ होसनबा खारै एसे होबाय बिदिनो सङो आरो ओमफाय बिदिनो मा संनांगौफोरखौथ' आंथ' ना होननानै बुंफेरखाया सानफ्रामबो सङो संनायालाय बाया आरो बिदिनो नाफोर लायबाबो गं मोनसे बाजाराव लाबोदोंबाबो जोगोनारफोर लांबाय संहैबाय जाहोबाय बिदियैनो